जित्थै अ'ऊं रौह्न्नी आं उत्थै ते लाइट जंदी गै निं ऐं पर अगर जंदी बी ते जाह्ग बी ते ओह् जंदी निं ते फ्ही ओह् औंदी निं की जे जित्थै अ'ऊं रौह्न्नी उत्थै होटल बड़े न चार होटल ए सी बी लग्गे दे न ते ए सी लग्गे दे न गीजर लग्गे दे न ओह् लग्गे दे न नुहाढ़े कन्नै बड़ा फर्क पौंदा इ'यां कि सर्दियें च अगर लाइट जा सर्दियें च अगर लाइट जा ते उत्थै सर्दी च लाइट जा ते किश फर्क पौंदा निं ऐ मगर अगर गर्मी च जा ते बड़ी बुरी हालत होंदी ऐ ते लोकें ई निक्के बच्चें दी बड़ी बुरी हालत होंदी उ'नें ई पसीने औंदे न एह् केइयें गर्मी ओह् निं होंदा कन्नै इ'यै हाल होंदा बरसांत बिच बरसांत बेल्लै में बड़ी मुश्कल होंदी जे जेल्लै लाइट जा कि बरखा प'वै दी होंदी ऐ ते बरखा प'वै दी होंदी ते आस्से पास्से चिप चिप मक्खियां मच्छर एह् जेल्लै बरसांत बिच लाइट बंद होंदी ते मच्छर कन्नै मक्खियां कन्नै कुड़ी मुड़े निक्के बच्चे न उ'नें ई उ'नें ई बड़ी प्राॅब्लम औंदी ऐ ते क्योंकि बरसांत बिच म्हीने पंदरें रुट्टी आस्तै बनाने होंदे फ्यूचर प्लान बनदे ओह्दे कन्नै ओह् फ्रिज बी बंद होंदा ते लाइट बी बंद होंदी नुआढ़े कन्नै लोकें गी बड़ी प्राब्लम फेस करनी पौंदी ऐ ते कन्नै बड़ी प्राब्लम फेस करनी पौंदी ऐ ते अगर गर्मी च केह् होंदा कि लोकें इन्नी धुप्प होंदी इन्ना तापमान इन्ना हाई होंदा कि लोकें ई पसीने आई जंदे किश जनें ई ते गर्मी कन्नै हार्ट अटैक बी आई जंदा गर्मी च बिन पक्खे दे रेही निं सकदे न ते मते लोकें दे अजकल सारें घरें ए सी न ए सी हैन ते कन्नै पक्खे न ते कन्नै तां करियै गर्मियें बिच जां तक्कर लाइट नेईं सर्दियें च लाइट घट्ट जंदी ऐ की जे सर्दियें च जैदातर हीटर गै लगदे ते की जे सर्दियें च पक्खे ते चलदे निं हैन ए सी चलदे न ते तां करियै इ'यै नेही प्राब्लम बनदी ऐ सर्दियें च ते हुन ऐ गर्मी गर्मी कि गर्मी च एह् होंदा कि गर्मी एह् होंदा कि चिप चिप होंदा पसीना बगदा रौंह्दा बड़ी गर्मी होंदी ऐ टैम्परेचर बी बड़ा हाई होंदा ते तां करियै गर्मी च बी पक्खे दी जरूरत पौंदी ऐ क्योंकि जेल्लै गर्मियें च ट्रांसफार्मर सड़ी जंदे ते त्रै त्रै दिन लाइट औंदी गै निं इन्नी बुरी हालत होंदी ऐ गर्मी च ते इ'यां ई बरसांत बिच चिप चिप मक्खी मच्छर मतलब बड़ी सिर खपाई होंदी ऐ गर्मियें च रस्तें चिक्कड़ जे तांही तुआंही बड़ा गंद पेदा होंदा बरसांती ते कीड़े बड़ा गै ओह् खराब होंदा ते तां करियै लाइट औना बी जरूरी ऐ ते गर्मी च घट्ट लाइट जाना चाहिदी